मां पंहिंजे स्कूल जे समय ते कतई कई तरीक़े ड्रॉइंगियूं चित्र सिखिया हुआ ऐं उन्हनि खे करण जी ॾाढी सुठी कोशिशि कईं ऐं अॼु मुंहिंजो हथ जाम सुठे नमूने वेइजी वियो आहे ईअं त असांजे वटि ड्रॉइंग मास्टर क्लास बि अवैलेबल आहिनि जेके कंहिं बि कलाकार खे उन में अञा बहितर नमूने सेखारींदा आहिनि त तव्हां इनखां अञा त सुठे नमूने चित्र कढी सघो था जीअं हुन चित्र में असली जान अची वञे मां पाण ड्रॉइंग मास्टर क्लासां ॾिसी कई सारा चित्र कढंदी आहियां छा जे करे मूंखे हिकु जिंदगीअ में आहे त मां ॾाढो सुठो ड्रॉइंगियूं कढां ऐं एॾो अचीवमेंट कयां त मुंहिंजूं ड्रॉइंग्स ऐक्सीबिशन में अचनि ऐं कई माण्हुनि जूं मूंखे तारीफ़ ऐपरिसिएशन मिलंदा रहनि